असांखे कमु इन्हीअ करे करणो पवंदो आहे भले केतिरी बि उमिरि थी वञे सतरि साल थिए असी साल थिए जेतिरो माण्हू कमु करणु चाहे करे सघंदो आहे छो त अॼु ज़रूरतूं वधी वियूं आहिनि दवाउनि जा ख़र्च वधी विया आहिनि डॉक्टर जा ख़र्च वधी विया आहिनि ऐं हॉस्पीटलुनि में वॾा ख़र्च थी विया आहिनि हर कंहिं शइ जूं अॼु बीमारियूं वधी वियूं आहिनि हर इंसान खे पैसा खपनि ई खपनि अॼु एसियूं खपनि घर में सभिनी खे लाइट जा बिल वधी था वञनि टीवियूं खपनि डे बाय डे माण्हूअ जा ख़र्च वधियलु आहिनि त हर माण्हूअ खे भले असी साल ताईं बि जेकॾहिं कमु करणु चाहे करे थो सघे त घटि में घटि ॿ पैसा ईंदा त पंहिंजो उहो गाॾो स्मूथ हलंदुसि